جی دیہی علاقوں میں کھیتی باڑی میں کسانوں کو بہت ساری دقتیں اور اذیتوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں کسان ہاتھوں سے اناج اگاتے ہیں جہاں آج کل ہمارے دیش میں بہت ساری ایسی مشینیں تیار کی گئی ہیں جو ان سب چیزوں میں ہماری مدد کر سکتی ہے اور ہمارے یہاں بہت زیادہ خشک سالی رہتی ہے جو کہ حکومت کی ذمے داری ہے کہ وہاں پانی پہنچایا جائے تاکہ ہمارے کسان کو زیادہ دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے اور اگر کسان اناج نہیں اگائیں گے تو ہم تک اناج پہنچے گا نہیں اور ہم تک اگر اناج نہیں پہنچے گا تو ہم کھائیں گے کیا اور ہم کس طرح سے جیں گے